तुलसी ढाबा से बोल रहें हैं जी मैं कमल सिंह बोल रहा हूँ हमीदपुर से जी अभी आपको थोड़ा कॉल किया था मैंने जी जो ओर्डर दिया था उसमें संशोधन करवाना है जी अनुरोध ये है कि जो आप हलवा बना रहे हो उसमें चीनी कम मिलाना और जो सब्ज़ी बना रहे हो उसमें नमक स्वाद अनुसार ही होना चाहिए जो पालक पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो उसमें मसाला बिल्कुल कम हो मसालेदार होनी चाहिए वह जो ओर्डर आपने पेकिंग कर रहे हो उसको ध्यानपूर्वक पेकिंग कीजिएगा जी जी प्याज़ वगैरह उसमें सब कुछ एड कर दीजिएगा और पापड़ भी डाल दीजिएगा उसमें थोड़ा जल्दी ओर्डर को भेज दीजिएगा प्लीज़ पेकिंग धन्यवाद